پہلی پھوٹو ہم کھینچے تھے تو آٹھ سال کی تھی میں تو ہم کو پھوٹو کھینچنی آتی ہی نہیں تھی تو میرا بھائی ہے نا تو وہ فوٹو ہم کو کھنچانے کے لیے سکھا دیے تھے ایسے نہیں ایسے پھوٹو کھینچیے پہلے کے زمانے میں تو موبائل تھا ہی نہیں کوئی کسی کسی کے پاس تھے تو اس کو آتا تھا میں چھوٹی تھی آٹھ سال کی تھی آج کل کے زمانے میں دو سال کا بچہ چھوٹا چھوٹا بچہ کو پھوٹو آ جاتا ہے گھیچنا موبائل چلانے کے لیے آ جاتا ہے ہم کو تو پہلے آتے ہی نہیں تھے اسی لیے ہمارا بھائی ہم کو بتا دیا ایسے نہیں ایسے چلاتے ہیں اور ایسے نہیں ایسے کھینچتے ہیں تو ہم عمر تھا اور ابھی تو ہم پڑھائی کر رہے ہیں اور ابھی کے زمانے میں بچہ سب کو ہم دیکھتے ہیں کیا طرح طرح کا فوٹو کھینچ لیتے ہیں کیا طرح طرح کا چیز کا فوٹو کھینچ لیتے ہیں ہم تو پہلی بار پھوٹو کھینچے تھے تو میرا چھوٹا بھائی تھا اس کا پھوٹو ہم کھینچے تھے تو وہ وہ بھی نہیں آتا تھا کھیچنے کے لیے تو میرا بڑا بھائی ہے وہ ہم کو بتا دیا ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں فوٹو کھینچے جاتے ہیں اور کیا آٹھ سال کی تھی تو اب بڑی ہو گئی ہیں تو اب چلانے کے لیے آ جاتا ہے موبائل اور بچے سب کا پھوٹو بھی کھینچ لیتے ہیں اور طرح طرح کا بھی ہر چیز کا فوٹو بھی کھینچ لیتے ہیں پہلے کے زمانہ میں تو موبائل بھی نہیں تھا اور کسی کسی کے پاس تھے تو وہ وہ چلاتے تھے اور آتے نہیں تھے اتنا انسان کو نالج بھی نہیں نا تھا اب کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ایسی موبائل چلاتے ہیں ایسی ایسی فوٹو کھینچتے ہیں سو دیکھ کے سوٹ لگ جاتا رے کیا بچہ سبھی کیا ہے اسپرنگ اور آج کل کے لوگوں میں بہت اسپرنگ ہے پہلے زمانے میں کیا ہوا کیا نہیں بہت سارا بات تھا کوئی چیز کا انسان کی نالج نہیں تھا سے نیا زمانہ ہے نیا بچہ سب ہے طرح طرح کا پھوٹو کھینچ لیتا ہے پہلے زمانے میں آٹھ سال کی تھی تو ہم کو پھوٹو کھینچنی آتے ہی نہیں تھے تو میرا بھائی ہے نا پھوٹو کھینچنے کے لیے سکھا دیا اور پھوٹو بہت یہ ہے آج کل کے بچے ابھی پھوٹو کھینچتے ہیں طرح طرح کا اور پہلے زمانے میں تو اتنا موبائل ہی نہیں تھا جو ہم پھوٹو کھینچتے یا اور کچھ کرتے پہلے پہلا پھوٹو کھینچے وہ بھی آٹھ سال کی تھی تو میرا بھائی کا پھوٹو تھا چھوٹا بھائی کا اس کا پھوٹو ہم کھینچے آج کے زمانے میں تو بچہ سب طرح طرح کا فوٹو کھینچتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک دم عجوبہ عجوبہ پھوٹو کھینچتے ہیں ایسی ویسے کر کے ہمارا اور کو تو وہ بھی نہیں آ رہا تھا